मूंखे हर तरह जे किताबनि पढ़ण जो शौक़ु आहे उन में साहित्यक किताब साहित्य जा किताब सिंधी साहित्य हिंदी साहित्य अंग्रेजी साहित्य धार्मिक किताब ऐं अख़बारूं मां सभु पढ़ंदी आहियां हिंदू हिंदवा भारत भूमि हिंदवासी मैगज़ीनुनि में कूंज रिहाण रचना हर तरह जा ब्लॉग पढ़ंदी आहियां उन मां हर तरह जी सुठी तरह सां असांखे ॼाण मिले थी